हाँ जिसे तालाब है तालाब में पानी बहुत भरा है तो हमारे जैसे बाब बाबा हमारे मछली पकड़ रहे थे वह गिर पड़े उसी में गिर पड़े तो वह पैरने लगे पैरते पैरते तालाब में बहुत दूर तक चले गए और पैरते पैरते बाहर निकलते निकलते आ गए बाहर जब बाहर निकलकर आ गए तब फिर वह बेड़ी से बेड़ी होती थी बेड़ी से पानी उलचा जाता था पानी उलचकर उसकी मछली पकड़ी गई बहुत सी मछली निकली मछली निकलती फिर बाज़ार में बाज़ार में मछली बेची गई बाज़ार से मछली बेचकर उसका परिवार हमारा चलता उसी से था और मछलियों से परिवार चलता था फिर देखते हुए सब उसी से सब आलू बैगन प्याज सब धनिया मसाला उसी से सब हमारा आता था परिवार सब लड़का बच्चे सब उसी से सब चल रहे गरीबी में फिर मछलियाँ जैसे ज़्यादा पानी तालाब में हो गया तो फिर जाल डाल दी गई मछली में तब जाल डालने गई ताल में तो फिर मछलियाँ फँस गई मछली फँस गई जाल में तब लोग सब कोई पकड़कर फिर उसको बाज़ार ले गए बाज़ार में बेची गई मछली बेचकर उससे राशन सब मसाला लिए गए चावल आटा सब लिया गया उसी से हमारा धन्धा चलता कारोबार मछली ही के पकड़ने से ज़्यादा बढ़ियाँ है तो मान लो कटिया डालते थे कटिया डालकर मछली पकड़ते हैं और कम तो पानी उलीच देते हैं पानी उलचवाकर तब मछली पकड़ते हैं मछली पकड़ लेते हैं मछली अब पकड़कर फिर वही बाज़ार को जाकर बाज़ार में जाकर मछली बेची गई तो जो लोग दो लोग चार लोग छह लोग जितने लोग हैं अपने अपने पैसे सबको बाँट लिया पैसे बाँटकर उसी से अपना कारोबार चलता रहा ज़्यादा तालाब में पानी भरा है तो फिर जाल से पकड़ी नहीं जाती है कटिया से पकड़ी जाती है कटिया डालता है कोई पकड़ ली जाती है अगर कम पानी हुआ तो तालाब में तालाब में उलचा जाता है तो तालाब से मछली पकड़ ली जाती है और तो फिर उसी को कारोबार सब चलता है कहीं कटिया में क्या लगाया जाता है आटा लगाया जाता है कहीं केँचुआ भी होता लम्बा पकड़ा वह काटकर कटिया में लगाया जाता है वही तालाब में डाला जाता है मछली उसी में फँस जाती है फँस जाती है उसे तब पकड़ ली जाती है पकड़कर मछली अगर हो गई तो खाने पीने भर का तो खा पी डाली गई ज़्यादा है तो उसको बेची गई बेचकर अपना खर्चा निपटाते हैं कोई आंट आटा लाता है कोई चावल लाता है कोई तेल लाता है कोई मसाला भी लाता है जैसे जैसे पास पैसे जैसे हैं वैसे ही सब लाते रहते हैं और जैसे कम पानी है या तो फिर उलीच लेते हैं फिर बाल्टियों से उलीचते हैं कहीं से उलीचते हैं सब पानी उलीचकर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं दूर में दूर दूर की बाज़ार है कहीं लगीचे बाज़ार लगी है तो उसी से बाज़ार होती है वह बाज़ार करके बेचकर मछली सब सौदा अपन लाया जाता है कहीं है हल्दी मिर्च मसाला आटा चावल दाल सब अपना उसी से निपटता है हमारा परिवार है ज़्यादा नदियों में है तो फिर नाव भी पड़ी हुई है नाव से जा फसला फिर डाला जा रहा फसला में मछली फँसी जा रही है फसले में यह फँस जाती है

बाज़ार में बेचकर उसी से मेरा खर्चा भी चलता है दिनभर सोते हैं रात को फिर जाल डाल देते हैं नदी में नदी में उसको पकड़ते हैं फिर मछली फसला में फसला में फँस फसला में फँसाकर उसको मछलियाँ पकड़ते हैं और तालाब में है जब पानी कम पानी भरा तालाब में तो तालाब में कम पानी हुआ तो उलीच दिया जाता है उसमें बाल्टी उल्टियाँ से पानी उलीचकर उसको मछली पकड़ी जाती है उसी से पानी उलीचकर मछलियाँ पकड़ी गईं उससे अपना बाज़ार में बेची गई बाज़ार में बेचकर अपना खर्चा निपटाया जाता है उसी से राशन पानी उसी से सब आता है तेल मसाला धनिया मिर्च हल्दी सब उसी से सब आता हुआ है ज़्यादा पानी हुआ तो जाल में पकड़ी जाती है मछली कम पानी हुआ तो उलीचकर पकड़ी जाती फिर ज़्यादा हुआ तो फिर कटिया में बिन्धा डाल दी जाती है कटिया में मछली फसला में पकड़ी जाती हैं और पकड़कर फिर बाज़ार किया जाता है बाज़ार करके उससे पैसे मिलते हैं पैसे से सब चावल आटा सब लिया जाता है उसी से उसी से बाज़ार में हमारी निपटाई जाती है बाज़ार से सब हल्दी मिर्च सब धनिया मसाला गेहूँ चावल सब्ज़ी उसी से लिया जाता है